السلام علیکم جی معلوم چلا آپ آدھار کارڈ سدھروا لیے ہاں ہم کو بھی اپنا آدھار کارڈ اپ ٹو ڈیٹ کروانا تھا ہاں تو وہی جانکاری چاہیے تھا کہ کیسے کرنا ہے کیسے کیسے آپ اپنا آدھار کارڈ سدھروائے ہیں اچھا اوہ ہاں ہاں وہ سب پیپر ہے اور کیا کیا پیپر رکھنا ہوگا آپ بتائیے کیسے کیسے کیا ہوگا تاکہ ہم بھی پیپر لے کے جائیں اچھا

ہاں وہ بھی ہے ہاں وہ بھی ہے اچھا سب پیپر لے لیں گے کل صبح نو بجے اچھا ٹھیک آپ کو دیکھا ہوا ہے تو آپ چلیے ہاں ہاں اچھا ٹھیک ہے ہاں وہ تو رکھے ہیں سب کا فوٹو کاپی ایک ایک کروا لیں گے

تو فام وہاں مل جائے گا نا تو ہم کو تو بھرنے نہیں آتا ہے کیسے بھرائے گا ہاں تو آپ چلیے گا بتا دیجیے گا آپ پہلے سے بھرے ہیں نا